हैलो अ'ऊं तुसेंगी सवेरा काल कीता हा कि मेरी कैब बुक करी ओड़ो ऐ ऐ असें पैसे दी बी गल्ल कीती ही ते हून जेह्का थुआढ़ा ड्राइवर ऐ एह् मेरे कशा ज्यादा पैसे मंगदा असें ज्हार रपे दी गल्ल कीती दी एह् पंदरां सौ रपे मंगा दा मेरे कशा एह् बिलकुल गलत गल्ल ऐ अ'ऊं नेईं देगा पैसे तुस किश बी करियै इसी ठीक करो अ'ऊं पैसे नेईं देगा इ'यां एह् बिल्कुल गलत गल्ल ऐ तुआढ़े कन्नै पैहले ्बी गल्ल होई दी मेरी तुस फ्ही बी इ'यां चलाकियां करै दे मिगी बिखल बिलकुल शैल नेईं लग्गेआ एह् कम्म तुस जां ते ओरिजनल फेयर गी चेंज करी ओड़ो जां फ्ही पैह्लें गै गल्ल करियै असेंगी सनाई ओड़ो ठीक ऐ एह् बिलकुल गलत गल्ल ऐ अ'ऊं पैसे नेईं देगा अ'ऊं ड्राइवर गी कोई पैसा नेईं देआ नां अ'ऊं सिद्धे उसी मनां करै'नां अ'ऊं कोई पैसे नेईं देने हैन तुसें एह् बड़ा गलत कीता ऐ मेरे कन्नै